مقامی آرٹ کی شکلیں اور دستکاریاں وہ ہیں جیسے دیواروں پر پہلے پینٹنگ بنائی جاتی تھی اور دیواروں پر نقاشی کی جاتی تھی پہلے کے پہلے کے دور میں اور وہ ہمیں آج بھی دکھ سکتی ہیں کافی سارے ہم بہت جدید اس میں جائیں گے دور میں تو وہاں پہ دیکھیں گے ہم مندر میں مسجد میں ہمیں بہت پرانی نقاشی دکھتی تھی جو اور اس پہ ہی پینٹنگ ہوا کرتی تھی جسے منیچر پینٹنگ منیچر پینٹنگ کہتے ہیں اور ووڈ ورک ہوتا تھا جو بہت منتقل ہو رہا ہے اب در نسل در نسل لکڑی کا کام بہت زیادہ اپنے آپ میں تعظیمِ ثقافت اور تاریخ کی عکاسی کرتا ہے لکڑی کا کام اور اس کی شکلیں بہت منتقل ہیں جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں قلعوں میں مندر میں مسجد میں ہر جگہ ہمیں الگ الگ طرح کی الگ الگ طرح کی نقاشی دکھے گی الگ الگ طرح کا آرٹ دکھے گا جو لوگوں کی کلا کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے اور ہم بہت پرانے زمانے میں دیکھتے تھے تو لوگ بہت اچھی وہ کرتے تھے جو آج کل تو بہت کم ہو چکا ہے